हैलो जैसेकि केशके डिजाइन अभी चलि रहल हइ यू कट भी कट थ्री स्टेप ईसभ डिजाइन चलि रहल हइ अहाँके कोन डिजाइन कटाबयके हइ आ सभके अपना अपना पसन्द होइत छै लोकके कि हम कोन डिजाइन कटायब अभीके लड़कीसभ तऽ ज्यादा थ्रीए स्टेप कटबैत छै लेजर कट भी केश होइत छै जे अभी बहुत लोग ज्यादा लेजर कट भी कटबैत छै सभके अलग अलग चार्ज भी होइत छै जैसेकि कि थ्र यू कटके तीस रुपैआ लगैत छै आ भी कटके सत्तरि रुपैआ लगैत छै आ लेजर कटके चार्ज तऽ ओकर तऽ चारि सए पाँच सए चार्ज लगैत छै

शॉर्ट कट बढ़िआँ डिजाइनमे अहाँके अभी लेजरे कट चलि रहल हइ लेकिन अब अभीके लड़कीसभके तऽ उएह चॉइस हइ लेजर कट ज्यादा चलि रहल हइ

तैँ पाँच सए चलि रहल हइ तैँ अहाँ साढ़े चारि सए दऽ देबै चारि सए ज्यादा कम हो रहल हइ ठीक हइ तऽ दऽ देबै चारि सए